السلام علیکم کیسی ہو امید ہے سب خیریت سے ہوگی مجھے تم سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے اور تمہاری مدد کی سکت ضرورت ہے ہاں تھوڑی پریشان تو ہوں اصل میں میں نے حال میں ایک دیکھی ہے جو دیکھنے میں تو ٹرین کے سفر کے لیے ایک پیشکش بہت دلکش لگ رہی ہے اور میرے سفر میں کافی بچت بھی کروا سکتی ہے پر شک ہو رہا ہے اور اتھنسیٹی ہے لیکن مجھے اس کی صداقت کے بارے میں بھی ٹرمس اینڈ کنڈیشن مکمل معلوم نہیں ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ کوئی جال پیشکش نہ ہو اور میرا پیسہ ضائع ہو جائے مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس پیشکش کی معلومات کہاں سے حاصل کروں اور اس کے شرائط کو کیسے سمجھوں مجھے اس سلسلے میں تمہاری رہنمائی کی اشد ضرورت ہے کیا تم میری مدد کر سکتی ہو اگر تم اگر تمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو یا تم مجھے بتا سکو کہ میں کہاں سے معلوم حاصل کر سکتی ہوں تو یہ میری بہت مدد ہوگی تمہارا بہت شکریہ تمہاری یہ باتیں بہت مددگار ثابت ہو گئی مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے